अह आह माबोरै हेल्फ खालामनो हागोन

औ नोंथाङा मा एकाउन्ट खुलिनो सान्दों माने माने सेबिंस एकाउन्ट ना खारेन एकाउन्ट सेबिंस एकाउन्ड ना नोंथांनि एजआ ओइटिन फ्लास न अह अह अह बिदिब्ला नोंथाङा एकाउन्ट खुलिबा नोंथांनि पेन कार्द आधार कार्द बि मोन्नैखौ ओमफ्राय मबाइल ना मबाइल रेजिस्टार मबाइल नाम्बार एबा आदारजों जि लिं दङ बे मबाइल नाम्बारखौ लाबोबाबो जागोन नोंथाङा बेंकआव फैनानैबो खुलिनो हायो नङाबा दिजिटेल एकाउन्डनि मोनसे फिसिलिटि दङ बेफोरबायदिबो एकाउन्डखौ खुलिनो हायो नोंथाङा मबेखौ फ्रिपियार खालामगोन लिंजों माने नोंथाङा गावनो लिंकआव थांनानै स्टेब बाय स्टेब फ्रसेस खालामलांनोबो हायो बिदिबो खालामनो हायो ओमफ्राय नोंथाङा बैयाव मिनिमाम बेलेन्स मोनसे दोन्नांगोन बियाव नोंथाङा गावनि बेलेक बेंकनि एकाउन्डनिफ्राय देबिद कार्दजों बेव फैसाखौ दिप'जिट खालामनांगोन बेव असुबिदा मोनोब्ला नोंथाङा ब्रान्सआवनो फैनानै बेव नरमेल फ्रसिदिउरजों एकाउन्डखौ खुलिनो हागोन लोगो लोगो नोंथाङा इन्सथाखिद मोनगोन इन्सथाखिद होन्नो बुंनो थांबोला नोंथाङा बेव फासबुक एटिएम कार्द बेफोर लोगोसे सेकबुकबो मोनफागोन मोनफाखागोन माट्र बेफोरबायदि इन्सटाब सेकबुकआव नोंथांनि नाम प्रिन्ट जानाय नङा बे जोब्बाथाइ नोंथाङा एफ्लाइ खालाम फिनबाथाइ नेम प्रिन्ट थानाय सेबबुकआ नोंथांनि एद्रेसाव रेजिस्टार एद्रेसाव सफैफिनगोन आरो मिनिमाम बेलेन्स बिदिनो अवान थावजेनसो थाबोला थाबानो जागोन अवान थावजेनखौ नोंथाङा मेनथेन खालामनांगोन आरो अह अह अह फैबानो जाबाय फैबाथाइ आंखौ खनसे खल खालामबानो जाबाय आं ब्रान्सआवनो थागोन आंनि मुङा बिस्वजित बिस्वजित बर' फनाव नाङाबाबो नोंथाङा सोंफैबानो आं आंखौ खिथिना होगोन जोंनि बे थागोन गेटआव मानसि बिथांमोनहा खिथिना होगोन अह अके थेंकिउ होमबा सार दोन्थ'बाय